अररिया हो बोलू होटलके हो

हँ हूँ हाट

हूँ हँ ओ बात तऽ सहिए छै हूँ हँ ओ बात तऽ छेबै करे बढ़िआँ छै तऽ बढ़िएँ ने देतै सबकिछु एहिठाम बढ़िआँ छै

हूँ ओ बात तऽ छेबे करे ओ बात तऽ जानैत छियै बढ़ हँ ओ बात तऽ छै हूँ हूँ हँ ओ हूँ हूँ बढ़िआँ छै तऽ बढ़िएँ ने कली मन्दिर बढ़िएँ बढ़िएँ ने छै सबकिछु तऽ से आबू घूमै लऽ फिरै लऽ घूमै लऽ